असांजे भारत देश में सभिनी खां व वॾो धर्म हिंदू घर्म आहे जंहिंखे चङी मान्यता हासिलु आहे सभिनी खां वॾो हिस्सो भारत में हिंदू धर्म सां भरियलु आहे ॿिया पिणु धर्म आहिनि जीअं त सिख ईसाई क्रिश्चन असां हिंदू धर्म जा माण्हू पंहिंजा ॾिणु वारो ॾाढे सुठे नमूने मल्हाईंदा आहियूं ऐं असां पंहिंजा पंहिंजा ॾिणु वारनि में ॿियनि धर्मनि खे शामिलु करणु पसंदि कंदा आहियूं असां हिंदू धर्म जा केतिरा ई प्राचीन मंदर आहिनि जंहिंजे पिणु पंहिंजा मान्यता आहिनि जीअं त वैष्णो देवी हरिद्वार तिरुपति बालाजी शिरडी असांजो हिंदू धर्म खां सभिनी खां वॾो ॾिणु आहे गणपति जंहिंमें सभु धर्म जा माण्हू मेलु मिलापु कराइ मल्हाईंदा आहिनि ऐं हिते केतिरियूं वॾियूं मुर्तिनि जी स्थापना कई वेंदी आहे ऐं मौज मचाई वेंदी आहे